गुजरात जी मीडिया यात्रा ऐं पर्यटन खे मुख्य रूप सां उनजी उपलब्धियूं उनजी विशेषताऊं ऐं उनजो सांस्कृतिक महत्व ऐं बुनियादी ढांचे खे ॾिसी करे ने कवर कंदियूं आहे जीअं कच्छ जी विशेषता छा आहे सोरठ जी व्यवस्था छा विशेषता छा आहे उत्तर गुजरात जी विशेषता छा आहे स्व राष्ट्र जी विशेषता छा आहे त गुजरात जी मीडिया उन स्थर जो सांस्कृतिक ढांचो ऐं उन यजी इतिहासिक आखाणियुनि मथा कवर कंदियूं आहिनि